नमस्ते मैम मैम मुझे न हेअरकट करवाना था फेड हेअरकट करवाना है मेरे बालो पर पहले तो मैम मैंने स्टेप कट करवाया था बाकि मुझे मैंने अभी ऑनलाइन देखा न तो मुझे मेरे फेस पर फेड हेअरकट करवाना है और मैं ब्लीच भी करवाना चाह रही हूँ नहीं मैडम फेशिअल वगैरह नहीं करवाना मुझे तो सिर्फ ब्लीच करवाना है मैं तो ब्लीच ही करवाना चाहती हूँ नहीं सिर्फ ब्लीच करवाया था मैंने हाँ मैम रंग साफ़ साफ़ लगता है मुझे मेरा मुझे एक तो यह बताओ आप तो फेड हेअरकट और इसका ब्लीच का कितने क्या पैसे वगैरह क्या रहेंगे कितना चार्ज लोगे आप इसका नहीं मैम मुझे फेड हेअरकट करवाना था मेरा बहुत मन था मैंने देखा था ना तो ऑनलाइन देखा था मैंने तो मुझे वह इतना प्यारा लगा कट तो मुझे मेरे बालो में वह करवाना है अच्छा मुझे यह बताओ की ब्लीच की मतलब ब्लीच का और इसका आप कितना बता रहे हो दो हज़ार रूपये बता रहे हो ठीक है पर देखो आप है न क्या है अभी मैं फेसिअल तो बाद में ले लूँगी पर अभी तो मुझे देखो ब्लीच ही करवानी है न तो आप मुझे बताओ अभी तो आप मेरा हेअरकट और ब्लीच कितना कितना टाइम लग जायेगा इसको मैम चार घंटे तो बहुत ज़्यादा हो जायेंगे मैं इतना टाइम नहीं दे पाऊँगी क्योंकि मुझे फिर अभी तो देखो कहीं है न मेरे को एक प्रोग्राम है मेरे को वहाँ पर भी जाना है तो कम नहीं हो सकता क्या थोड़ा मुझे जल्दी फ्री कर दो देखो इतना टाइम नहीं दे पाऊँगी मैं तीन घंटे तो ठीक है फिर मैं देखो आज तो मैं इतना समय नहीं दे पाऊँगी आपको मैं एक काम करती हूँ है न मैं कल आती हूँ फिर कल करवा लूँगी आपसे सुबह मुझे ब्लीच और हेअरकट करवाना है दोनों मैं आपसे कल करवा लूँगी